جی ہاں میں نے اداکاری سیکھنے یا اس شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کی غرض سے ممبئی کا سفر کیا ممبئی کو بھارت کا فلمی دارالحکومت کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بالی ووڈ کی بڑی فلم انڈسٹری پروڈیکشن ہاؤس ہاؤز اور ایکٹنگ اسکولرز موجود ہیں